असांजे देश में कला जी कमी कान आहे जीअं त माण्हू दीवालीअ ते रंगोली कढन्दा आहिनि ऐं तीजड़ी शादीअ ॾिण वार ते हथ ते मेहंदी कढन्दा आहिनि ऐं ॿिया टेटु माण्हू ठाराहींदा आहिनि पंहिंजे बदन ते असांजे देश में एतिरी कला आहिनि कि असां चई नथा सघूं